हाँ बोलू

बतबै छी जमीन जमीन तऽ लेबै ठीक बात छै उचित रेट देबै तब ने देब तऽ ओ वहाँ हाँ तऽ ओ वहाँ छै मतलब दस ला कतना छै जमीन ओ देबै

डेढ़ करोड़ रुपैआ बनै हइ हाँ ततेक देबै हाँ कतेक देबै बोलू कतना तब जे हइ से धैरज कुञ्जके बात

लेबै तऽ तकर बाद जे जमीन एग्रीमेन्ट बनबैलए जाएब एग्रीमेन्ट देबै ने तऽ हम जमीन बुझलिए हँ देब चौकपर हेँ नऽ तऽ छै दऽ देब हम जमीन

कहिआ देबै

कहलिए कि जे पचास हजार पचास लाख देबै पच पचास लाख कहलिए कि पचास लाख

आओर जेतै पोसा जेतै मार्चमे हम दऽ देब पचास लाखमे जमीन ठीक ठीक